हेल' आब' माइ गायनाय हानाय बोथोरा सौफैबाय दा नोंसिना बेसेबांनि लादों बिगा दस फारला माथो दुइ मनबो बियो नो बिगा ए ए ओ आरो देर मनबो नो देर मनबो बियो नो आब'

मह'नसेआनो कारेक्ट ने आब' माइ आबोथ' मन आव हाजारसे ना ओम औ बिदिनो सोरनिबा सोरनिबा नयस'बो होयोनो फैसा बिगायाव उम उम औ

ए दाबोथ' नै माइ हानाय बोथोरफ्रा सौफैबाय ना आब' बिखोनो मोजां गाज्रि खबर लादों आं बिसबांबा होजायो बिफोरखौ बिगायाव बे हाजाराखोनो हाजारखोनो औ बारा जाबाय नामा बारा जाबाय नामा आब' बिगा हाजार ए

नोंसिनालाय बिसिबांनि औ सायाखौलाय बिखायो बिसोरो

औ औ बोथोरजों लोगोसे

नङा नोङो बिसिबां बिसिबांनि होदों होनदां बिगा आब'

ए औ औ दे बिदिबालाय ओ जाबाय उम